जोधपुर जिले में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं इनमें मुख्य फसलें हैं गेहूँ और जौं की फसलें ये यहाँ पे स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यंजन में इनका उपयोग किया जाता है स्थानीय व्यंजनों में जौं की राबड़ी बनाई जाती है और जो यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था में व्यंजनों में इसका उपयोग किया अधिक किया जाता है किन फसलों की मांग सबसे अधिक है यहाँ पे जो फसल है इनमें मूंग की फसल की मांग सबसे ज़्यादा अधिक है यहाँ जोधपुर जिले में मूंग की फसलों की मांग सबसे ज़्यादा की जाती है अनाज बोने से लेके और बजार में बेचने तक की जो प्रक्रिया है वह ये है कि यहाँ पर जब फसलों को बोया जाता है बीजों को जब बोया जाता है तो उसको बोने से पहले यहाँ के लोग जो है चौबीस घंटे तक पहले उसको बोने से पहले चौबीस घंटे पहले पानी में भिगो के रखते हैं इसको इससे इन बीजों में उनका अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है और ये नदियों के किनारे यहाँ पे जमीन में इनकी खेती की जाती रहती है जिससे ये बढ़िया रहती है यहाँ की जो कुछ अम्लीय भूमि है उनमें खेती सबसे अधिक की जाती है यहाँ पर जो बुरु ऑफिस के बाद बीजों को बोने के बाद इनकी रोपाई की जाती है इसमें इनमें फसलों में छिड़काव किया जाता है इन बीजों को उगा जब उगाते हैं तब इसके बाद दिन में छिड़काव किया जाता है और यहाँ पे उसके बाद जब ये फसलें नाजुक होती हैं तो इनको नर्सरी में उनकी देखभाल में भी इनको देखभाल में देखभाल में लगाया जाता है और जब इनकी फसलें तैयार हो जाती हैं तब किसान लोग इनको बजार में बेचने के लिए जाते हैं फसल तैयार होने के बाद अगर उनकी फसलों में कुछ कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करते हैं वो लोग और इसके बाद वे बजार में बेचने जाते हैं तो उसका जो सबसे बढ़िया जो इनका तरीका है वह इनका स्वयं का होता है ये साझा बजार में स्टॉल में रखते हैं और रेस्टोरेंट को बेचने की तुलना में ये अधिक लचीलापन महसूस करते हैं तो ये जब किसान लोग होते हैं फसलों को बाजार में बेचने के लिए फिर ये इनको बेचा जाता है इसके बाद इन फसलों के लिए जो अनुकूल मौसम है यहाँ पर बरसात का मौसम ज़्यादा इनके लिए अनुकूल होता है बरसात में जैसे खरीफ की फसलें ज़्यादा की जाती हैं जिनमें चावल है बाजरा है ज्वार है और बहुत सी जैसे गन्ना है कपास है तो ये न जुलाई का मौसम जब रहता है जब बरसात का मौसम रहता है जुलाई के महीने में तो इस समय बरसात के मौसम में यहाँ पे खरीफ की फसलों को ज़्यादा उगाया जाता है जो इनके लिए बहुत ही अनुकूल होता है